से मार्स नै रोजा बा बा दिसेम्बर नै रोजा नैजिनै द' सेप्टेम्बर नै रोजा जिबा जुलाइ नै रोजा द' जि जानुवारि जिगुजौ गुजिसे